हा मां हिकु पेंटिंग ठाही हुई जेका मूंखे इलाही वणंदी हुई उन महिल त मां खाली शौक़ शौक़ में ठाही पोइ मूंखे उन्हीअ जो महत्व सम्झि में आहियो कि मां हीअ पेंटिंग छो ठाही हुयी हिन पेंटिंग में हिकु मां और हिक ॿार हुयो नंढो जेके माउ इलाही खिलाए पयी उन्हीअ में त शुरूअ में त मां खाली शौक़ु में ठाहियो पोइ समुझ में आहियो कि मां जो मुंहिंजी मां जॾहिं गुज़ारे वयी तॾहिं मूंखे सम्झि में आहियो कि मां जो महत्व छा थींदो आहे इन करे मूंखे उहा पेंटिंग इलाही वणंदी आहे अॼु ताईं मूं उहा पेंटिंग संभाले करे रखी आहे मां बि पंहिंजी माउ वांगुरु पंहिंजनि ॿारनि खे इलाही चाहींदी आहियां इलाही कोशिश कंदी आहियां कि मुंहिंजा ॿार मूं सां हमेशह जुड़ियल हुजनि कॾहिं मूंखां परे न वञनि